मुंहिंजे ब॒चपन जी मनपसंदि यादि आहे मुंहिंजे नानीअ जे घरु जी असां ब॒चपन में सॼो सालु इंतिज़ारु कंदा हुआसीं बेसब्री सां त कॾहिं गरमियुनि जी छुट्टियूं लग॒नि ऐं असां पंहिंजे नानीअ जे घरु वञी सघूं मां जामु बेताब हूंदो होसि पंहिंजे भावरनि भेनरुनि सां मासियुनि सां ऐं मामा सां ऐं नाना नानीअ सां मिलण लाइ असां गरमियुनि जी छुट्टियुनि में हमेशा नानी जे घरु ही हूंदा हुआसीं मुंहिंजी नानीअ जो घरु जामु वॾो होयो जिनि जंहिं में असांखे खेॾणु में जामु मज़ो ईंदो हुयो असां सॼो सॼो ॾींहं ॿाहिरि रुलंदा पिनंदा हुआसीं नानी असां ते जाम चिलाईंदी हुई असां सभु राति जो भाउर भेनर मिली करे हिकु ही कमरे में सुम्हंदा हुआसीं ऐं हुते माण्हू जामु वधी वेंदा हुआ जिनि करे असांखे हिकु ही रुम में मापणो पियो असां सजो ॾींहुं खेॾींदा हुआसीं घुमंदा हुआसीं ऐ जामु मस्ती कंदा हुआसीं असांजे नानीअ जे घरु जे ॿाहिरि हिकु पाणीअ जो पंप हुयो जंहिं में असां वरि वरि सनानु कंदा हुआसि असां कड॒हिं कड॒हिं राति जो मथे वञी छिति ते बि सुम्ही पेंदा हुआसि छो कर त हुते हवा जामु सुठी हूंदी हुई मूंखे पंहिंजी नानीअ जे घरु जी जामु यादु ईंदी आहे ऐं असां हाणे बि हुते वेंदा रहिंदा आहियूं